जोंनि ओनसोलाव रायज्लायनाय गाहाय रावा जाबाय बर'आनो बेयाव बर' सुबुङा बांसिन सोलियो आरो गुबुन गुबुन रावफोराबो सोलियो नाथाय गुबुन गुबुन रायज्लायनाय रावफोरा सुबुंफोरा इसे खम सुबुंफोरा जोंनि गामिनि सुबुंफोरनि खामानि आरो सोलोंथाइ गोबां गोबां मानसियानो गोबां माने सोलोंथाइल' नङा सोलोंथाइजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन आयदायावबो सोलोंथाइ लाबावो दा गासै सोलोंथाइजोंल' जाया गासै बिथिङावबो जायगानि मानसिया जेरावबो गोबाङावनो बाहागो लानानै जोंनि ओनसोलाव गोबां मानि जों डेभेलप जादों होननानै जों साननो हायो

ओ एसे सेंग्रा सिख्लाफोराबो गावसोरनि बिमानि रावखौ लानानै दुगानियाथ' एसे थाखायो अब्लाबो जों गुबुन गासै गुबुन गुबुन रावजों बा गुबुन गुबुन जाथिजों जोंहा जेबो रावखौ लानानै नांज्लाय खमज्लाय जानाय बुलायनाय जाया ओनसोलाव जेरै मोनसे जाथियाल' बाहाय रावाल' थाया बेखायनो गासै राव सुबुं जाथिखौ लानानै जों मिलायनानै थायो बेखायनो जोंनि ओनसोलखौ जों माने गुबुन गुबुन जाथिब्लाबो जों माने जोंनि जेबो बिदि दुंहाव थासारिया जोंनि ओनसोलाव जाया बा जानायखौ जों ओ नुवाखै आरो दा बाथ्राया जाहैबाय जों जोंनि ओनसोलाव जों जेहेथु जोनोमानो जोंनि बेयाव बिनिखायनो बे जायगाखौ जों मोजां मोनो आरो गासिखौबो जों मोजाङै थानो जों खावलायो लोगोसे राव खामानि बा सोलोंथाइखौ लानानै जों जेसेबां माने गोजोननाय बा आलो गोजोनै थायो जों गुबुन ओनसोलावबो बेबायदि थानायखौ जों हास्थायो लोगोसे साख्रि बाख्रि जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि गैया अब्लाबो सुबिदाखौ लानो गोबांनो सेसथा खालामगासिनो